हाँ प्रशांत जी बात कर रहे हैं आप किराए पर वह टू व्हीलर देते हैं बाइक स्कूटर हम लोग कॉलेज से हैं हमारा पूरा एक ग्रुप आया है रिसर्च काम के लिए अजमेर में तो उसके लिए हमें आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटर चाहिये थे दस तो चाहिए ये सर हम एक महीना रहेंगे इसमें हम पूरा शहर और शहर के बाद ग्रामीण इलाके के अंदर भी घूमेंगे क्योंकि हमको रिसर्च काम करना है तो मिल जाएगी उसके लिए स्कूटर और मोट्स हाँ क्योंकि हमारे साथ महिलाएँ भी हैं और पुरुष भी हैं तो महिलाओं के लिए तो स्कूटर ज़्यादा अच्छा रहेगा अब पुरुष तो मोटरसाइकिल चला लेंगे कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं चलेगी स्प्लेंडर भी चलेगी कुछ मतलब एक अच्छी बाइक हो जिसका एवरेज अच्छा हो फिर घूमने का टाइम हमारा ज़्यादा रहेगा उसमें क्यूँकि काम है और महिलाओं के लिए आपके पास अगर बिजली से चलने वाली स्कूटर है तो वो भी अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा कंपनी कंपनी का तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बस अच्छी कंडीशन में हो परेशान न करें कि हमको कोई एक महीने के लिए चाहिए ठीक है सर इसका पूरा महीने का क्या रहेगा इसका खर्चा किराया क्या लेंगे आप ठीक है सर ठीक है और मैं एक बात और जानना चाह रहा था इसमें इसमें बीमा रहेगा न आपकी गाड़ियों का ठीक है सर इसमें हम शहर से बाहर जाते हैं तो इसमें आपका जी पी एस लगा हुआ होगा आप देख पाएंगे की हम कहाँ पर जा रहे हैं गाड़ी हमारी कहाँ पर है उस टाइम ठीक है इसपे मैं यह जानना चाह रहा था कि मेरी गाड़ी शहर में जाती है या शहर से बाहर जाती है कहीं भी जाती है अगर गाड़ी में कुछ नुकसान होता है तो उसका आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं किस तरीके से उसका चार्ज करते

ठीक है सर यह मैं अगले महीने की एक तारीख से आऊंगा तो एक तारीख से लेकर तीस तारीख तक के लिए चाहिए तो आप पाँच स्कूटर और पाँच मोटरसाइकिल का व्यवस्था रखिएगा मैं आपको दो दिन पहले फोन करके सूचित करुंगा ओके सर धन्यवाद